भोपाल के लोग सामान्यता व्यवसाय को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वे सामान्यता अपने बिजनेस को करते हैं जैसे कपड़े का व्यवसाय आस पास के क्षेत्र का भी यदि देखें तो बैरागढ़ है बैरागढ़ में लोग कपड़ों का व्यवसाय करते हैं यदि हम पुराने भोपाल को देखें तो पुराने भोपाल में भी लोग व्यवसाय ही करते हैं जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग भोपाल के बाहर से हैं आस पास के लोग भी भोपाल में आ के नौकरी करते हैं बोपाल में जो कम्पनियां या उद्योग हैं उनमें भी आस पास के लोग ज़्यादा जैसे होशंगाबाद ज़िले के रायसेन ज़िले के विदीशा ज़िले के लोग आते हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं पर यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान यहाँ का छोटा एवं बड़ा व्यवसाय ही करता है और उसी से भोपाल की अर्थव्यवस्था संचालित होती है